जी हाँ जी नमस्कार आइस क्रीम की दुकान से बात कर रहा हूँ बोलिए मतलब एक तो आपको चॉकलेट फ्लेवर वाली आइस क्रीम चाहिए और चार कौन आइस क्रीम चाहिए हाँ जी मिल जाएंगी अब आपको चॉकलेट फ्लेवर में कितनी बड़ी आइस क्रीम चाहिए चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए आइस क्रीम हैं हमारे पास सौ रुपये से स्टार्टिंग होकर छः सौ रुपए तक की चॉकलेट फ्लेवर वाली आइस क्रीम है और कोन कोन वाली आइस क्रीम चालीस रुपये से स्टार्ट हो कर यह भी छः सौ रुपये तक की अब आपको कौन सी चाहिए कौन सी नहीं आप बताओ सौ सौ सौ एम एल वाली सौ एम एल वाली चॉकलेट फ्लेवर वाली है दो सौ बीस रुपये की और यह कोन वाली है कोन वाली दो सौ रुपये की है सौ एम एल में हाँ जी दो सौ बीस की और वह दो सौ की हाँ दोनों आपको चार सौ बीस रुपये की लगेंगी हमारी दुकान सुबह ग्यारह बजे से और शाम को नाइट में दस बजे तक हाँ सुबह ग्यारह बजे से नाइट में दस बजे तक ड्यूटी है आप कभी भी आओ और अपना हाँ कल खुलेगी दुकान कल कोई दिक्कत नहीं है कल खुलेगी बकायदा आप आ जाना दुकान से ले लेना दुकान कल कितने हाँ कोई दिक्कत नहीं पाँच से छः बजे तक बिलकुल खुली रहती है हमारे यहाँ आ जाना पाँच से छः के बीच में अरे नहीं नहीं हमारे पास तो डेली का वह इधर उधर माल होता ही रहता है तुमको पता है खूब अब अब यह गर्मी का मौसम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा सेल है इनकी हम से पूर्ति नहीं हो रही है इनकी तो डेली बिल्कुल नया माल आता है हमारे पास तो पुराना है ही नहीं जी हाँ जी आप आ जाओ और आपको बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट्स मिलेगी तुम आकर के देखो तो हाँ ठीक है हाँ ठीक है कल आ जाएगा थैंक यू